जीवनमे हर तरहके कोनो ने कोनो कला होइ छै जे हर इंसानमे अलग अलग रूपमे पायल जाइ छै जैसेकि हमरा पेन्टिंग करैके बहुत सौख बा जकरा कि हम पेन्टिंग करैमे हमरा ब्रश पेन रबर अइ सभ आदि चीजके बहुत चीजके जरूरी पड़ै छै जेकरा ओ लोगके देखलाके बादमे बहुत ही जादा खुशहाल होइ छै काहेकि बहुत सुन्दरसँ बनल रहै छै अइके चलते लोग गाँव समाजमे ई सोचलक कि ई लड़िका कुछ आगे बढ़िके कुछ करियै अइ देखके बहुत ही अच्छा लगै छै जब समाज कुछ हमरा लोगके तरफ भी बतियाइ छै तब हर इन्सानमे एगो कला अलग से भगवान देले रहै छै एहिके अपन कलाके सभके समझैके चाही नहि समझला पर समय पर बहुत ही दिक्कत होइ छै अपन अपन कलाके जरूर देखू आओर अइसँ गाँव समाजमे भी बहुत मदति मिलै छै नया नया कला देखाबैमे अइ सभ चीजके बहुत ही समझैके होइ छै